आदमीकेँ दौड़ना चाही इससे बहुत देहके हेल्थ आर बढ़िआँ रहै छै आओर इससे बहुत बड़ा जॉबसभ होइ छै ई खातिर सभके एक किलोमीटर सुबह सुबह जे भी जे भी टाइम रहै छै सुबह शाम दौड़ना चाही आओर ई खातिर हमहूँ किछु आर्मी सभमे भाग भरती लै लए चाहै छी ई किएकि इसभमे दौड़यमे बहुत अच्छा रहै छै देहके से हेल्थो ठीक रहै छै आओर पूरे देह हाथ पूरे कमजोर सभ नहि रहै छै मजबूत रहै छै फ्री रहै छै ई खातिर पूरे दौड़ना सभ चाही कभिओ हिचक उचक नहि करना चाही आओर इसभमे भरना चाही आर्मी सभमे इसभमे दौड़के पूरे जरूरत रहै छै इसभमे भरयसँ बहुत देश आरके सेहो सभ रहै छै आओर इसभमे भरना चाही हमहूँ आओर ई दौड़ना चाही दौड़यसँ बहुत देहके हेल्थसभ बढ़िआँ बढ़ै छै आओर लम्बाइ सभ बढ़ै छै आओर इससे पूरे देह हाथसभ कमजोर सभ नहि रहै छै पूरे हेल्थ स्वास्थ्य सभ ठीक रहै छै अपन बनल रहै छै ई खातिर दौड़ना चाही सुबह सुबह शाम जब जे भी टाइम रहै छै सुबह शाम सुबह तीन बजे उठि कऽ दौड़ना चाही दू किलोमीटर तीन किलोमीटर जतना होइ छै उतना दौड़ना चाही ई ई गाँव सभमे यदि गाँव सभमे घूमय लेल खेतसभ तरफ जाइ छै कोइ मन्दिरसभ तरफ इसभ दौड़ना चाही जइसे कि देह हाथमे हेल्थ बढ़ै छै आओर आदमीसभ मोटाबै छै जाहि खातिर खूनसभ बनै छै इसभके पास डॉक्टर सभके पास नहि जाइ लए पड़ै छै ई खातिर दौड़ना चाही सुबह शाम कभीओ नहि बन्द करना चाही आओर आस पड़ोसके सभ आदमी सभके भी बोलना चाही दौड़ना चाही आओर बातकेँ फैलाना चाही कि सभ कोइ दौड़ू ओ ठीक रहतै देह आरो शरीर आरो मजबूत रहतै जे बिमार सभ नहि पड़तै ई खातिर दौड़ना चाही आओर कभिओ ई हिचकिचाना नहि चाही डेली सुबह तीन बजे उठि कऽ दौड़ना चाही घूमना चाही आओर अथी कसरतसभ करना चाही घूमना चाही ई खातिर सभकेँ घूमना चाही आओर दू तीन किलोमीटर डेलीके डेली घूमना चाही इससे पूरे देह हाथ स्वस्थ रहै छै आ ई स्वस्थ रहै छै